ابھی کچھ دیر پہلے میں نے انجکشن لیا تھا انجکشن بہت ہی برا ہے وہ ٹوٹا ہوا نکلا ہے اور اس میں کسی طریقے کی کوئی اچھائی نہیں موجود ہے اس کو میں یوز کرنے جا ہی رہا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ٹوٹا ہے لوکل کمپنی کا مل گیا جس کمپنی کا مجھے چاہیے تھا وہ اس کمپنی کا نہیں ہے مجھے دوسرا چاہیے ہوگا یا پھر مجھے دوسری جگہ سے لینا ہوگا میرے پیسے ویسٹ ہو گئے اس انجکشن کی وجہ سے